इद्धर साढ़े उधमपुर बिच इक बुआएज कालेज ऐ इक गर्लस वूमैन कालेज ऐ इक आईटी कालेज बी ऐ उद्धर बहुत अच्छी जगह् ऐ मैं इक दिन वूमैन कालेज गेआ उद्धर बहुत अच्छी सोसाइटी ऐ ताहीं तुआहीं इद्धर बहुत अच्छे बंदे न बहुत अच्छे टीचर बहुत अच्छा स्टाफ ऐ स्टाफ मेम्बर बच्चे बी बहुत अच्छे न ते उद्धर बड़ा बड्डा ग्राऊंड ऐ उधर इक क्रिकेट ऐंड हाकी शाकी बगैरा सब कुछ खेढदे उत्थै कोई कबड्डी शबड्डी खेढ़दे न और बाकी बड़ा सिस्टम जेह्ड़ा अच्छा सिस्टम ऐ उद्धर एह् अपने सर प्रिंसिपल सर बी बड़े अच्छे लैक्चरार बड़े अच्छे न उद्धरै दे बच्चे बहुत अच्छे न उधमपुर दे और हर इक बंदा अच्छा उधमपुर दा और केह् सनाचै जी इद्धर बर्फ बी जादा पौंदी उप्पर उप्पर ठंड बी बहुत होंदी अस घर दा उट्ठियै औंदे इद्धर उधमपुर पढ़न औंदे कालेज पढ़न औंदे स्कूल पढ़न औंदे ते बड़ी परेशानी औंदी ऐ सानूं और और केह् इद्धर रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन बहुत दूर ऐ इद्धर कालेज दा और साढ़ा घर बी बहुत दूर ऐ कालेज इद्धर आंदे सौ रुपये कराया लग्गी जंदा ऐ उद्धरा उद्धर दा सराढ़ दा उट्ठियै औंदे साढ़े ग्रांऽ दा नांऽ सराढ़ ऐ जी और बी बहुत पराशानियां होंदियां सानूं और अपने अस साढ़ा ग्रांऽ दा नांऽ सराढ़ ऐ सर बड़ा चंगा सिस्टम ऐ इद्धर उधमपुर दा उधमपुर बिच तिन चार कालेज न बने दे न और साढ़ा ई ग्रांऽ ऐ उधमपुर ऐसी कोई गल्ल निं ऐ और कोई चक्कर निं ऐ असेंई कोई प्राबलम निं औंदी ऐ ऐसी बड़ी बड़ी प्राबलमां बी आंदियां सानू जेह्ड़ी बर्फ पेई जंदी फ्ही रोड़ बंद हो जंदा रोड़ खराब होई जंदा पंज पंज छे छे दिन उत्थूं ट्रैफिक गै निं खु'लदा ऐ और ओह् ई चक्कर ऐ स्टेडियम बोह्त इक दो स्टेडियम ऐ साढ़ै अपनै इद्धर ग्रांऽ च और बी बहुत कुछ ऐ